میرے خیال میں یہ زبان بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اس زبان میں زیادہ تر لوگ بہت ہی اچھے سے بول پاتے ہیں ان کی بہت اچھی سے انڈراسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سبھی لوگ اسے بولنے میں بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس کے ورڈس بہت پیارے ہوتے ہیں اور یہ سبھی ایزیلی بول پاتے ہیں جس سے کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی یہ سبھی لوگوں کو اپنی طرف بہت سادگی متاثر کرتی ہے زبان یہ زبان بہت ہی سندر ورڈوں سے بولی جاتی ہے اس زبان کے بہت ہی سندر سندر ورڈ ہیں جن سے لوگ بہت ہی زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی سبھی لوگوں کا بہت ہی اچھا اس سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے یہ سبھی لوگ بول پاتے ہیں ایزیلی زبان سے ورڈ نکل جاتے ہیں اس لیے یہ زبان ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے